असां सिंधी बि ॾिणनि जे माध्यम खां रीति रिवाज़ जो पालन कंदा आहियूं जीअं त जनवरी जे महीने में तिरमूरी जो त्योहारु मल्हाईंदा आहियूं जंहिंमें तिर ऐं मूरी खाइण जो रिवाज आहे असां में थधिड़ी बि ईंदी आहे थधिड़ी में पाण हिकु ॾींहुं पहिरियों रोटी ठाहे रखंदा आहियूं ऐं ॿिए ॾींहुं रोटी खाईंदा आहियूं उहो ई रोटी खाईंदा आहियूं ऐं पूजा कंदा आहियूं असां सिंधी माण्हू ॾियारी बि मल्हाईंदा आहियूं ॾियारी त पूरे पंहिंजे देश में मल्हाई वेंदी आहे जंहिंमें असां सिंधी बि शामिलु हूंदा आहियूं